मुंहिंजो पसंदीदा रूट पंहिंजे घर खां राय कालोनीअ ताणी आहे उहो रूट मूंखे ॾाढो वणंदो आहे इनमें रोड ॾाढो प्लेन आहे इन कारण उहो रोड मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां अकेलो ई डुकंदो आहियां अकेले डुकण में मुहिंजी आक्सीजन सुठी रहिंदी आहे मां पाण खे स्वस्थ्यु महिसूसु कंदो आहियां ऐं उन्हीअ रोड ते भीड़ भाहाड़ बि न हूंदी आहे मुंहिंजो शरीर स्वस्थ्यु रहंदो आहे